हेलौ औ दे दे बुं दे औ औ औ आथसा चिरांनि ना औ हाब बिराथ मोजां खोथा दा ग्रेजुयेड जाखानाय ना औ ओमफ्राय कम्पिउटार सार्टिपिकेटफोरथ' दंखायो औ माने आजिखालिथ' माने बेफोरबादि बुस्थुवा थानांगौथ' कम्पिउटार मावनो कम्पिउटार बुनो हानाय कम्पिउटारनि गियान थानाय माने गासिबो अफिसियेल अफिसफ्राव आजिखालि कम्पिउटारनि खामानि जायो बिराथ मोजां खोथा सासे माने लेखा गोरों जोंनो जायगानि सासे सेंग्रायादि बिदि साख्रि मावनो गोसो जादों खबर लादों जोबोद मोजां खोथा बर्थमानथ' भेकेन्सिया गैथ'वा गैनाया खिन्थु जानायनि सम्बाबना दङ दा जोङो साख्रिआव हाबनांगौबा माखासे कवालिफिकेसनबो नांगौ जायोथ' जुदि बे मिलायनाय जानांगोन ओमफ्राय जेब्ला सारकुलार जायो बे समाव एफ्लाइ खालायनांगोन एफ्लाय खालायनानै ओमफ्राय नोंनि नांगौखिनि डकुमेन्स्टफ्रा थाजोबोबानो नोङो साख्रिखौ मोनगोन साख्रियाथ' माने आजिखालि खमफिटिसननि जुग नालाय माने नोङो खामानिफोरखौ एसे स्पिडयै मावनो हानाय आरो कम्पिटारजों जोङो जि खामान होयो बेफोरखौ स्पिडयै मावनो हानाय बेफोरबादि एसे नलेडस थाखायोबा इक्सप्रियेन्स थाखायोबा माने खामानिफ्रा साबसिन जायो आरो नोंना माने साख्रि मावनायावबो एसे सहाय जागोन आरो बेखायनो नोङो बर्तमान इक्सप्रियेन्स माखासे माबादो दस्रा दस्रा माबाफ्राव एसे मावनाय मानाय इक्सफ्रियेन्स दङबा बेखौबो होफादो दा बेफोरखौ इक्सफ्रियेन्स थाखानायबा मानि जोंनि माखासे साख्रि होग्राफ्राबो एसे माबायो ना बिसोरबो माने नोंनो साख्रिखौ होनो गोसो जागोन आरो नोंनि खामानिखौ नायनानैनो मानि साख्रिफोरखौ हयथ' होनो गोसो जागोन दा बेबायदि आरो ओंखायनो जोङो खामानि मावनायनि जे इक्सफ्रियेन्स बे बुस्थुखौ आरजिनानै लानांगौ ओमफ्राय जि जि कवालिफिकेसन नांगौ बे बेफोर डकुमेन्टसआबो नोंनाव थाजोबखानांगौ बेबायदि खालामोबा मानि नोङो साख्रिखौ इजियै मोनगोन आरो नाजाबाय था नोङो खबर लाबाय था आरो जेब्ला जेब्लासिम एडभारटाइस होया जेब्लासिम आङो खबर लाबाय थागोन आरो एडभारटाइस होनाय लोगो लोगो आं नोंनो खबरखौ खोन्था हरगोन औ औ थेंकिउसै दे